हमको भली भाँती पता है कि हमारी हिंदी भाषा की तुलना और कोई भाषा नहीं कर सकती क्योंकि हमारी भाषा बहुत ही सरल सक्षम है और हमारी भाषा हर जगह बोली जाती है और हमारे देश की हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है जैसे कि हमारी भाषा की कोई प्रकार की कहीं भी कोई तुलना नही होती क्योंकि हमारी भाषा एक ऐसी है सबको प्यार से बोलने में भी और हर किसी का आदर सम्मान करने में हमारी भाषा हर जगह काम में ली जाती है और हमारी भाषा जो होती है ये हिंदी हिंदी बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी हिंदी है जो हिंदी बहुत ही प्यार से बोली जाती है और इस भाषा को हर क्षेत्र में सब लोग समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझ जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं हम क्या चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद